गुजरातियुनि गुजरातियुनि जा टे त्योहार मल्हाया वेंदा आहिनि हिकु उतरायण हिकरी जन्माष्टमी हिकु नौराता धाम धूम सां मल्हाए वेंदा आहिनि हिन करे गुजरात खे संस्कृती त्योहार चवंदा आहिनि उहे पतंग उतरायण ॾींहुं पतंग ॾा आकाश में रंग बिरंगी उॾंदा आहिनि ऐं जन्माष्टमी बि कृष्न भॻिवान जो जनम खां वठी वेंदे थींदो थींदो जनम थींदो आहे त हुनजे ए इंतिज़ार में सब भई प्रसाद वरसाद खाईंदा आहिनि ऐं नवराता बि ॾह ॾी मल्हाए वेंदा आइन